हेल्ल' ओइ आइयै नों माबा फानलु आसार बानायनो गोरोंखा नों रोङा ए थारमाने बे फानलुवा दा बे थाव गुबै दङ दा बे थावगुबैयाव ओमफ्राय माबा नांगौ आरोखि सोमनांगौष ओमफ्राय मस्ला बे आसारनि मस्ला दङ दा बेखौ लाबोनानै एवनानै उवालआव देग्लिनानै बे आसाराव माबा बे थावआव होनांगौ आरोखि ओमफ्राय सानफ्रोमबो बिदिनो सान्दुङाव दोननांगौ ओमफ्राय न' सिङाव दोनबाथाय मुसि जायो ना जाजाया सानफ्रोमबो मा सानदुं दुंबाथाय सानदुङाव बरननानै दोननांगौ आरोखि बिदि खालामनांगौ बानाय माब्लाबा बानायदो दे माब्लाबा लाबोनानै बानाय औ दे आं फोरोंखागोन बे बानलु गिदिर गिदिर आसार बानायग्रा दङ दा बेखौ लाबोनानै आरामसे सुनानै फोरान्नानै थाव लाबोदो थावआव सोमदो ओमफ्राय माबा बे आसार बानायग्रा मस्ला हर होनबा मस्ला हरखायो दखानदारिफ्रा

सानफ्रोमबो माबा सानदुङाव दोन्नानांगौ आरोखि बरन्नानै माबा नांगौ बे कासनि भयाम बिदि नांगौ कासनि भयेमसो मोजां जायो प्लास्टिकनि भयाम जाया औ दे होमबालाय